नमस्ते भैया हाँ कहाँ से बोल रहे हैं

हाँ हाँ भैया बोल रहे थे कि आपकी फूल की दुकान है क्या अच्छा धर्मा बाज़ार में हाँ तो हमको हमारे घर मतलब पूजा है तो हमको फूल चाहिए अच्छा मतलब जितना चाहिए सजाने के लिए भी और जैसे पूजा में मतलब पूजा करने के लिए भी चढ़ाने हाँ हमको तो भाई गुलाब का और यह चमेली का एसो बढ़िया बढ़िया जैसे अच्छे अच्छे कलर का गुलाब का हो लाल हो गेंदे का हाँ अच्छा मतलब दे देंगे ना यह नहीं कि हाँ अच्छा ठीक है भैया तो उसके बाद दो चार दिन में हमारे घर शादी भी है हाँ शादी भी है अभी तो कल मतलब पूजा है तो हम कल सुबा में मतलब आएँगे कितने बजे खोलते हैं दुकान अच्छा भैया हमको जादा फूल चाहिए कल पूरा हाँ ऐसा नहीं कि कितने लोग तो हैं कि बासी दे देते हें उसमें सुगंध भी नहीं आता है फिर सजाने के बाद मुरझा जाता है हाँ मतलब थोड़ा रौनक रहेना चाहिए

अच्छा अच्छा भैया